आं आबै आबौनिफ्राय मोनबोनाय मस्ला मस्लिफोराथ' जेनेबा जिरा सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरनो जों बेफोरखौनो सिगांनिफ्राय मोनजाबोदों बा मोन्थिबोदों बेनि बादै ओरैनो सोरबा सोरबा माने माबा रोदाफोरखौबो होयो होनाया ओमफ्राय जों बारा नामफोरखौ मिन्थिजोबा आरो जोङो जास्त जों दा बाहायो जेनेबा सामब्राम गुफुर हाइजें खालि बेफोरखौल' जिरा बेफोरखौसो जों बाहायनानै सिगांनिफ्राय जाबोदों आरो दाबो जों बेजोंनो सोलिबोदों माने दाथ' गोबां मस्ला ओंखारबाय थेवबाबो जों बेफोरखौ बाहाया जोङो माने सिगाङाव जा मोनजाबोदों माने बाहायबोदों जों बेखौनो दासिमावबो बाहानानै जाबोनाय जायो आरो